ओंखाम ओंख्रि संनायनि सिगां मैगंफोरखौ माबा सामब्राम बानलु मस्ला बायदिसिना सामब्राम गुफुर मस्ला मस्लि फोरखौ उननानै लाखायो आरो आलुफोरखौ हानानै लाखाबाय खफि फोरखौ हानानै लाखाबाय ओमफ्राय बिदिनो मा मा सङो बिफोरखौ सिगाङाव हानानै लाखायो आरो हानानै लाखांनानैसो संनाय जायो रेडि लाखानानै हाखानानै सुबाय माइरं सुनानै लाखाबाय दालिफोर संब्ला सुनानै लाखाबाय सुनानै लाखानानै थाव सेरबाय संबाय मस्लाफोर होनांगौब्ला होबाय उननानै लाखानानै संबाय संखांनानै मोनखांनानै माबानानै दे खुरनानै होबाय जाबाय जाखांनायनि उनाव नै जोंहाथ' गय जाग्रायाथ' गय जानांगौना ओंखाम जाखांब्ला गय जाबाय जिरायबाय एसे बिसनाफ्राव गोलांबाय सोरबा गोलाङाब्लाबो रेस्ट लाबाय बाहेराफ्राव जिरायनानै बेबायदि आरो ओमफ्राय सोरबा सोरबा मा मा खामानि दं खामानियाव थांबाय सोरबा दुब्लियाव थांनांगौब्ला थांबाय सोरबा ना गुरहैनांगौब्ला गुरहैबाय सोरबा मैगंनि मायसा दांनांगौबा दांहैबाय माबा माबिफोर लायनांगौब्ला लायबाय बिदि आरो